हाँ जोधपुर ज़िले में ऐसी बहुत सारी उल्लेखनीय स्थल चिन्ह है जो कि पर्यटकों को आकर्षण करते हैं और आगंतुकों के लिए इन स्थलों को महत्वपूर्ण बनाते हैं जैसे कि जोधपुर में घूमने के लिए बहुत सारे ऐसे अनेक स्थल हैं जो शहर के शाही इतिहास और संस्कृति को इसको दर्शाते हैं जैसे कि वहाँ के नीले नीले रंग के मकान हैं और मध्यकालीन की इमारतें हैं इनके लिए ब इनके बीत कैसे निकलती घुमा इनके बीच से निकलते हुए घुमावदार गलियाँ जोधपुर के मस्तक पर विराजमान मेहरानगढ़ किला जो कि बहुत एक बड़ा है जो जो कि बहुत बड़ा पर्यटक स्ठल है जिसमें लोग आना पसंद करते हैं बहुत सारे ऐसे भव्य महल हैं महल भी मध्य का मध्यकालीन किलें हैं और जोधपुर के जो कि ऐसे बहुत सारे वहाँ के महल हैं जैसे कि बहुत बड़ा मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ का किला है जो कि जो कि एक जो जो कि जोधपुर को बहुत दिलचस्प बनाता है और महत्वपूर्ण बनाता है